डी डी नैशनल उप्पर इक शो औंदा रेआ ओह् शैफ्फ दा कुकिंग दा ओह् औंदा हा वाह् क्या टेस्ट बिच्च ओह्दे बिच्च केह् होंदा हा में बड़ियां सारियां चीजां सिक्खियां जि'यां कि मैग्गी बनाना सिक्खी फिर गुलाब जामनु बनाने सिक्खे फिर ओह् सिक्खेआ राजमाह् बनाने सिक्खे फिर मोमोस बनाने सिक्खे बड़ियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां में ओह् जु ओह्दे उप्परा सिक्खियां डी डी नैशनल उप्पर इक सीरियल औंदा रेआ वाह् क्या टेस्ट है ओह् बड़े मजे कन्नै सनांदे ओह्दे बिच्च दस्सदे में ओह्दे बिच्चा बी बड़ियां सारियां चीजां सिक्खियां जि'यां की आमलेट बनाना होर बी बड़ियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां उ'दे उप्परा सिक्खियां फोना बिच्च बी बड़ियां सारियां सिक्खियां ते एह् स स कि फोन जेह्ड़ा ऐ फोना बिच्चा जेह्ड़ियां ना बड़ियां सारियां चीजां में जेह्ड़ियां ओह् सिक्खियां न जैदातर इन्नियां में फोन बिच्चा निं सिक्खियां जिन्नियां कि में टी वी परा जिल्लै अस राती सोंदे हे सारे किट्ठे ते साड्डे सत्त बजे राती डी डी नैशनल उप्पर जेह्ड़ा एह् इक सीरियल औंदा वाह् क्या टेस्ट ओह्दे उप्पर उस्सी ओह्दे उप्पर बड़ियां सारियां रोज उ'नें इक नमीं नमीं रैसपी दस्सनी ते में रोज ओह् दिक्खनी ते बड़ा मजा औंदा रेआ ते फिर में जिल्लै ओह् सिक्खदी ही ते फिर में केह् करना केईं बारी डायरी लेई लैनी ते नोहाड़े उप्पर लिखदे रोह्ना अगर कि चेत्ता निं भुल्ली जाए केह्ड़ी चीज कि'यां बनाई ही उ'नें सारा समान लिखदा ओह् समान बी दस्सदे ओह्दे बिच्च कि एह्दे बिच्च एह् एह् पौना ते फिर में केह् करदी रेही डायरी उप्पर लिखी लिखी लैंदी रेही ते फिर में केह् करना जिसलै बनानी होऐ कोई बी डिश बनानी होऐ ते केह् करदी ही रैसपी बगैरा बनानी होंदी ही ते केह् करदी ही में फिर ओह्दे बिच्च लिखी लैंदी रेही ओह्दे पर लिखी लैंदी रेही ते उस जिल्लै मी कुतै किश डिश बनांदी ही जिल्लै प्रैक्टिस करदी ही ते केह् करना में ओह् डायरी परा दिक्खी दिक्खियै ते ओह् चीजां पैह्ले मंगाई लैनियां हट्टी दा ते फिरी चीजां केह् करनियां ओह् लिखी लैनियां ओह् केह् आक्खे मंगानियां कुसै कोला ते फ्ही केह् करना ओह् बनानी प्रैक्टिस करनी ते आस्ता आस्ता जेह्ड़ा ऐ ओह् में केह् आखदे बनांदी रेही फ्ही चीज ते पूरी उं'दे आंह्गर जि'यां ओह् बनांदे रेह् ओह्दे बिच्च इ'यां बनी जन्दी रेही ते फिर में हां आपूं बी टेस्ट करदी रेही ते सारे घरा आह्ले बी जेह्ड़ा टेस्ट करांदी रेही ते सारे घरै आह्ले जेह्ड़े ऐ ते बड़ा खुश होंदे ऐ ते कि नमी नमियां में जेह्ड़ियां रैसपी बनाने में जि'यां सिक्खे कि मटर बनाना बी मटर बनाना सिक्खे समोसे बनाना गुलाब जामनु बनाना सिक्खे हर इक चीज ऐ जेह्ड़ी ऐ नोह्ड़े उप्पर में सिक्खी ऐ जेह्ड़ियां ते जिल्लै में जिल्लै कोई परौह्ना औंदा साढ़े घर ते मैं केह् करनी होन्नी परौह्ने दे परौह्ने वास्ते इ'यां बजारा लेऔने पौंदी कोई चीज बनाना उं'दे वास्ते परौह्ने कोई चीज देनी होऐ खाने ते चाही कन्नै जां फिर सोड्डे कन्नै ते फिर केह् करना बजारा मंगोआनै पौंदी ही ते हून में केह् करनी होन्नी आपूं गै आपूं गै समान हट्टी दा मंगवानी होन्नी ते घर रक्खी लैन्नी होन्नी ते जिसलै कोई परौह्ना आवै ते झटपट बनाइयै ते उस्सी खलाने होन्ने ते परौह्ने बी जेह्ड़े ऐ बड़े खुश होंदे रेह् ते ओह् आखदे हे कि एह् तू आपूं बनाई ऐ ते में आखनी ऐ हां में आपूं बनाई ऐ ओह् बड़े जैदा खुश होंदे रेह् ते कन्नै कन्नै जि'यां कि बजार अगर अस कोई चीज चूज लैग्गे केह् पता में एह् कि'यां कि'यां रक्खी दी ऐ उगड़ी मुगड़ी रक्खी ओड़दे सड़े पड़े दा तेल होंदा उ'नें इस्तेमाल कीते दा ते जेह्ड़ी साढ़ी घरा दी बनाई दी चीज होंदी ऐ ओह् साढ़े सेह्त वास्ते बी ठीक होंदी ऐ ते कन्नै केह् आखदे साढ़ी सेह्त गी ओह् जेह्ड़ी ओह् खराब निं लगदी ऐ कन्नै असें आपूं बी चज्ज औंदी रैसपी बनाने दी इस वास्तै टी वी दे टी वी उप्पर जेह्ड़ी शो होंदे ऐ ते ओह् बड़े गै ओह् होंदे न बड़े लाभदायक ऐ साढ़े वास्तै अस किश बी सिक्खी सकने आं ओह्दे आस्तै अपनी रैसपी अपनी प्रैक्टिस करने आस्तै कुकिंग बनाने करने आस्तै किश बी उ'दे उप्पर अस जेह्ड़े सिक्खी सकने फ्री बिच्च ते फोन व फोन च बी बड़ी सारियां चीजां न ऐसियां जेह्ड़ियां अस सिक्खने होन्ने ऐ ते इस वास्ते टी वी पर जेह्ड़े शो होंदे पैह्लें बी जदूं में निक्की ही उदूं शुरू कोला दिक्खदी रेह् हे टी वी पर शो पर ओह् निं चीजां जेह्ड़ियां न ओह् जाद हैनी ही रौंह्दियां ओह् चीजां जेह्ड़ियां जाद हैनी ही रौंह्दियां इन्नियां ते जि'यां जि'यां में बड्डी होंदी गेई फिर मी एह्दे बिच्च जैदा इंटरेस्ट लगी पेआ पौन ते में केह् कर लेनी केईं चीजां ऐसियां होंदियां जेह्ड़ियां चेत्ता नेईं रौंह्दियां ते में केह् करदी ही डायरी लेइयै नोह्ड़े पर लिखी लैंदी ही ते फिर ओह् करी ओड़दी ही लिखियै ते हट्टी दा समान मंगाइयै ते जे आपूं किश खाने दा मन करै बनाई लैंदी ही ते जे भैन भ्राऽ कोई आक्खे के एह्ड़ी चीज बना हां अज्ज ते में ओह् बी बनाई लैंदी ही आपूं गै बनांदी ही ते सारे ही खलांदी ही ते आपूं बी खंदी ही ते जिल्लै कोई परौह्ना औंदा हा ते ओह् परौह्ने बी खलांदी ही ते कन्नै कन्नै बंदे ही जाच बीआई जन्दी चीजां बनाने दी ते कन्नै केह् होंदा कन्नै केह् होंदा अपनी कन्नै प्रैक्टिस होई जंदी चीजां बनाने दी कन्नै सड़ी पड़ी दियां चीजां जे बजारू चीजां होंदियां खाने दी जरूरत निं पौंदी इस वास्ते असें आपूं गै चीजां बनानी चाहिदियां साढ़ी सेह्त वास्ते बी ठीक होंदी टी वी शो उप्पर जेह्ड़े बी चैनल होंदे असें उं'दा ओह् करने चाहिदा लाभ लैने चाहिदा उ'नें चैनलें दा आपूं गै चीजां बनाने चाहिदियां